मध्य प्रदेश कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है और कृषि को लाभ का धंधा बनाया जा सकता है उदाहरण के के लिए हमें जो हमारे यहाँ आसपास की सब्जी के मार्केट हैं उनको उनका उन्नयन किया जाना चाहिए साथ ही साथ जिससे कि किसानों को उस उस फसल का बेहतरीन दाम मिल सकें इसके अलावा समय समय पर कृषि यंत्रों के आदान प्रदान की व्यवस्था भी की जानी चाहिए जिससे कि एक दूसरी से किसान के बहुत सारी जानकारियाँ सीख सकें इसके अलावा फसलों के इस फसलों का एक मूल्य तय किया जाना चाहिए सब सब्जियों के मूल्य तय किए जाना चाहिए जिससे कि किसानों को उसका उचित उचित राशि उनको प्राप्त हो सकें इसके अलावा उसको तकनीकी माध्यमों से भी जोड़ा जाना चाहिए जिससे किसानों को कामों को उसका फायदा मिल सके